हाँ मैंने टी वी समाचार वाद विवाद को हम लोग ने देखा है बहुत बारीकी तरीके से देखा जाता है जैसे कि मनीष कश्यप की वो पर विवाद हुआ था तो टी वी के माध्यम से यूट्यूबर के माध्यम से माध्यम से जैसे कि चर्चा किया जाता है और त मनीष कश्यप को सच बोलने पर जेल भेजा गया था बबिता मिश्रा भी सपोट की थी की थी और यूट्यूबर चैनल के माध्यम से भी हुआ था और टी वी पर अक्सर बाद में अक्सर यह समाचार वाद विवाद भी देखा जाता है जीवन जमीनी विवाद पर पर होता है लूट पाट पर होता है चोरी पर होता है है संसद में आवाज उठाया जाता है नौकरी पर आवाज उठाया जाता है शिक्षा पर के लिए जब वक्ता तो एक लिस पर आवाज उठाया जाता है बच्चे को आगे शिक्षा को आगे बेहतर कैसे बनाया जाता है इसके लिए आवाज संस में उठाया जाता है उठाया जाता है आंगनवाड़ी ऐसा करता काज करता कि पेमेंट पर चर्चा पर आवाज उठाया जाता है सबका के अनुसार पैसा नहीं मिलता है इसके बारे में आवाज उठाया जाता जाता है और कई बात ज़्यादा सौ घेरा गया है इसे टी वी के माध्यम से लोगों को जागरुकता अभियान किया जाता है जैसे कि हो गया कई जगह आग लग जाता है इससे समाचार के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरीका से हम लोग रहेंगे ताकी मेरा आग नहीं घर में लगेगा किस तरीके से हम लोग को समझेंगे टी वी के माध्यम से बताया जाता है चीज़ों को हम लोग जानते हैं इससे होता है कि हम लोग संभल के घर परिवार के साथ रहते हैं और समाचार से ही यही न होता है कि कहीं कहीं दूर देश में जो भी विवादित बात होती है जानकारी मिलती है कहानी के माध्यम से बताया जाता है कहीं पर किडनैप हो गया कहीं पर किसी कौन इलेक्शन लड़ा तो हार गया जीत गया ये सब टोटल चीज जानकारी होती है इससे हम लोग को भी पता चलता है कि हमारे देश में कहाँ वाद विवाद समाचार के माध्यम से हमें भी जानकारी हो पाता है